ہیلو السّلام علیکم جی مجھے آپ کے ہوٹل میں میز میز کی دستیابی چاہیے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا سہولتیں ہے کب مجھے میز خالی ملے گا اور کیا اس میں پارکنگس سہولت ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ آنا چاہتی ہوں اور کیا کیا سہولتیں ہیں آپ کے ریسٹورینٹ میں پارکنگ وغیرہ سب اچھے سے سہولت مند ہے اور اور آپ کا ہوٹل بند کب ہوگا اور وہاں کا کھانا کیسا رہے گا آپ کیا مجھے ان سب کی معلومات کر کے بول سکتے ہیں مجھے اس سب کی جانکاری چاہیے